हम अगर ये दुनिया में यात्रा करते तो हम सबसे पहले अपने जो है केदारनाथ राम मंदिर और लाल किला जैसे जगह पे हम लोग जाते और मुख्य रूप से वैष्णो देवी कश्मीर जाते क्योंकि ये कश्मीर इसलिए जाते क्योंकि वहाँ का जो जलवायु बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो यहाँ से अलग है ये सब चीज़ों का हम लोग देखने के लिए वहाँ जाना पसंद करते यहाँ पे जा मतलब वहाँ पे जाना हमारा एक सपना है जिसे हम लोग पूरा करने के लिए उसे यात्रा को हम लोग उस यात्रा का ही चुनाव करते जो हम अपने शुरू से ही हम वहाँ जाने के लिए सपने बुनते हैं और हम लोग दिल्ली में जाते लाल किला देखने के लिए और आगरा में आगरा में ताज महल देखने के लिए ताज महल इसलिए देखती क्योंकि व लोगों के उस लोगों से बहुत ही ताज महल के बारे में सुना है और उसे पढ़ा है और हमेशा उसे जो है टी वी पे देखा है इसलिए उसे रियल में देखने के लिए जो हम लोग वहाँ का यात्रा प्रारंभ करते